हा मूंखे त सभिनी सां वेही करे खाधो खण जाम वणंदो आहे हीअं प्यार बि वधंदो आहे मां त पंहिंजे घर में दिवाली थिए होली थिए रक्षाबंधन थिए ऐं ईद ते बि पंहिंजे दोस्तनि दोस्तनि पंहिंजे माइटनि सभिनी खे घुरायां थी नाश्ता बणायां थी पोइ असां सभिनी मिली करे मिली झुली करे खाऊं पियूं पोइ तस्वीर खिचूं